जियां कि तुआढ़ा सोआल ऐ कि में पर्सनली आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट करनें च में किन्ना टाईम लान्नी आं ते मेरा आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट च मेरा किन्ना इंट्रस्ट ऐ ते में किन्नी इन्वालव आं आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट करनें च में सनाना चाह्नी आं कि पैह्लें में जिसलै निक्की होंदी रेही ते जेह्ड़ा मेरी दादी ही जेह्ड़ी मेरी नानी ही ओह् आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट करदी ही ते उस टाईम उप्पर होंदी ही बुनाई होई गेई सूटें दियां कड़ाहियां होई गेईयां ते ओह् में बड़ा गै अकर्शित होंदी ही में उनेंगी दिक्खी दिक्खियै जिसलै में उनेंगी बुनाईयैां करदे दिखदी ही ते ओह् मिगी बड़ी शैल लगदियां हां ते मेरी बी मन करदा हा कि में बी करां लेकिन में बड़ी निक्की ही ते उस टाईम च निक्के होंदैं गै मेरी इस चीज़ च इंट्रस्ट जेह्ड़ा बनी गेदा हा कि में बी आर्ट ऐंड़ क्राफ्च करां ते ते जेह्ड़ी दादी नानियां हां ओह् मेरे लेई सवैट्टरां बनांदियां हां अपनें हत्थैं कन्नैं बुनदियां हां ते उंदे च बुनाई कन्नैं कन्नैं उंदे च बड़ा प्यार बी होंदा हा स्हानू उंदे च ओह्दा प्यार बी मिलदा हा ते अस सारे मिली जुलियै बैठदे हे सारे अर पंज छे भैनां भ्रा होंदे हे आपैं बिच्चे कज़न मामे चाचे दे मुड़े कुड़ियां ते साढ़ी दादी नानियां उंदे लेई स्वैट्टर बुनदियां रेहियां साढ़ै लेई स्वैट्टर बनने ते अस उनेंगी दिखदे रेह् कियाैं कियां बुनाईयां करदियां न बुनाइयां करदियां हां ते जिसलै अस उंदे नानी घर जंदे हे साढ़ी दीदियां हां साढ़े लेई बुनाइयां करदियां हां ते अस ओह् स्वैट्टर पांदे रेह् निक्के होंदे ते असेंगी बड़ा शैल लगदा हा ओह् ते ताहियैं करियै जेह्ड़ा आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट ऐ ओह् अज्ज दा नी ऐ ओह् बड़े चिरा दा चलदा अवा दा ऐ ते जनानियां एह्दे च बुमैन इंपावरमैंट बीा एह्दे च लब्भी एह्दे च ते मेरी दादियां में तुसेंगी सनां ते मेरी दादी बनांदी रेही दस्तानें बनांदी रेही ही सूटें उप्पर निक्की निक्की बुनाईयैं करदी ही सर्दियें दा जेह्ड़ा कपड़ा होंदा ओह्दे पर बुनाईयां करनियां कश्मीरी बुनाईयां करनियां दस्तानें बनानें साढ़े लेई ते फ्रेम बनांदियां रेहियां साक्सां बनांदियां रेहियां पैह्ले जमानें च इक तुसेंगी पता होना कि गुड्डी टाईप बी बड़े लोग आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट करदे हे कंच टाईप दियां गुड्डिया बनांदियां रेहियां गुड्डियें दे कपड़े बनांदे हे ते ओह् चीज़ां लोग जेह्ड़े पैह्लें बड़ा बनांदे होंदे हे ते कड़ाहियां करदे हे सूटें दियां जियां में तुसोेंगी सना दियां आं ते पर्सनली जेह्ड़ा मेरी म्मी जेह्ड़ी ऐ ओह् बी मेरी दादी नानी कन्नै इंस्पायर होईयै ओह् बी करदे रेह् एह् साढ़ी बड़ी परानी परंपरा चलदी अवा दी ऐ साढ़ी जेह्ड़ी औरतां न ते एह् बड़ा पैह्लें दी एह् आर्ट ऐंड़ क्राप्ट दी जेह्ड़ी लाइन ऐ एह् चलदी आवा दी ऐ मेरे मम्मी बनांदे रेह् फिर में उनेंगी दिखदी रेही कि ओह् कियां कियां बनादे ओह्दे च फिर मेरा इंट्रस्ट आया फिर ओह्दे च जिसलै मेरा इंट्रस्ट आया फिर में उ'नेंगी फिर में उ'नेंगी दिखदी रेही कि मेरे मम्मी जेह्ड़े होन ओह् कियां कियां बना दे चीज़ां फिर जियां जियां बल्लें बल्लें मेरे मम्मी जी बनांदे रेह् फिर में उंदे कन्नैं सिखदी रेही क् मम्मा बिनाई कियां करदे न फिर मिगी सखांदे हे कि इयां इयां करदे न सूटें गी कड़ाहियां होर पेपर जियां में अपनी गल्ल करां ते पेपर आर्ट बी मीं आंदा ऐ क्योंकि निक्कैं होंदैं जिसलै अस स्कूलैं पढ़दे हे ते उत्थैं आंदे होंदे हे चित्तर कला आह्ले ते में पेपर आर्ट करदी ही पेपर कन्नैं तोते बनाई ले किश्तियां बनाई लेईयां एह् लोग बनांदे होंदे हे अज्ज दे टाईम उप्पर एह् चीज़ां बड़ियां घट्ट होई गेदियां न अज्ज कल आर्ट ऐंड़ क्रा्फ्ट दूई चाल्ली दी चली पेदा ऐ जियां कुड़ियां इयरिंग बनांदियां जिसी कांटे झुमके आखदे न ते नैकलस बनांदियां ब्रैसलेट हत्थें गी पाने लेई बनांदियां ते उस टाईम उप्पर आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट उस टाईप दा होंदा हा जेह्ड़ा असैं सिक्खे दा जेह्ड़े में तुसेंगी गल्ल सना दी आं किश्तियां बनांदे रेह् पेज़ें कन्नैं स्हानू ओह् स्कूलैं सखांदे हे बॉल हैंगिंग जेह्ड़े जेह्ड़े अस दिवारें पर टंगनें आं बुनाई करी करियै ओह् अस बनांदे रेह् ओह् मेरा दादी नानियां बनांदियां रेहियां मिलियै ते बड़ियां बुनाईयां करदियां हां ते में अपनी गल्ल करां ते में ते एह्ड़ियां चीज़ां में बड़ियां बनानी आं ते मिगी बड़ा इंट्रस्ट ऐ पैह्लैं में पैह्लें मीं इन्ना इंट्रस्ट नेंई ऐहा पैह्लैं में दिखदी रेही नानी दादी गी अदूं मिगी तोह्ड़ा इंट्रस्ट ऐहा हा कि में बी कदैं ना कदैं एह् चीज़ करां एह् चीज़ करां फिर जिसलै में बड्डी होई मेरे स्कूल कालेज़ बगैरा खत्म होआ ते अज्ज कल ते बिज़ी शैडयूल बड़े होई गेदे लोकें दे आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट जेह्ड़ा लोक इयां नेंई करी पांदे क्योंकि अज्ज कल लोकें दे शैडयूल बड़े बिज़ी होई गेदे न लोग बड़े अपनें जिन्दगी च बड़े बिज़ी न लेकिन फिर बी फिर में जिसलै हून कुदै फ्री होन्नी आं में स्पैशल ओह्दे लेई टाईम कड्ढनी आं आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट लेई में किश किश बनांदी रौह्न्नी आं ते में में आर्ट करदी रौह्नी आं में ड्राईंगां करनीं आं आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट करनीं आं झुमके बनांदी रौह्नी आं जियां में तुसेंगी सनाया अज्ज कल कुड़ियां बनांदियां न रब्बड़ होई गे कपड़े दे रब्बड़ संकरंचियां अज्ज कल जिनेंगी बोलदे ओह् चली दियां रक्खड़ियां होई गेईयां हून तुसेंगी पता ऐ जियां रक्खड़ी दा ध्यार हा ते लोग हैंड मेड चीज़ां बना दे हे ते में बी जेह्ड़ी हत्ते कन्नैं जिसी आखदे नै हैंड मेड ते में बी रक्खड़ी जेह्ड़ी में बी पर्सनली में अपनें भ्रा दी अप्पैं बनाई रक्खड़ी पाई ते ताहियें करियै इस चीज़ कन्नैं जेह्ड़ी कुड़ियां सैल्फ अर्न करदियां न जिसलै किश बी आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट एह् इक बड़ा अच्छी चीज़ ऐ सारें गी करनी सारी कुड़ियें गी एह् चीज़ आनी चाही दी बुनाई होई गेई सबैटर होई गे एह् चीज़ जेह्ड़ी साढ़ी कदू दी चलदी आं दी ऐ में चाह्नी आं कि अग्गैं बी एह् चीज़ चलदी रवै ताकि एह् चीज खत्म नी होऐ जेह्ड़े स्वैट्टर बुनदे बगैरा शॉल मफलर सर्दियें दे ओह् सारा चलदी र'वै ते ताहियैं परसनली मीं आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट मीं शैल लगदा पैह्लैं मेरा इन्ना निक्के होंदे बंदे दा इंट्रस्ट होंदा बच्चा दिखदा अपने दादी नानियें गी पर हून मेरा इंट्रस्ट जेह्ड़ा मेरा बड़ा बड़ा अच्चा इंट्रस्ट मेरा जेह्ड़ा हत्थ जेह्ड़ा आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट च बैठी गेदा में किश ना किश में जिसले फ्री होनी आं में किश ना किश बनांदी रौह्न्नी आं ते पैह्ले पैह्ले लोग जेह्ड़े चप्पलां गी बुनाई करदे हे दूई